لوگ اس مذہب پہ اپنا اعتقاد کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی تہوار آتا ہے کوئی فیسٹول آتا ہے تو اتنی ٹرافک لگ جاتا ہے روڈ پر بہت زیادہ ٹرافک رہتا ہے اور مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے اور پولیوشن وغیرہ تو یہاں بہت زیادہ ہے جیسے کہ آج کوئی فیسٹول ہے ابھی کل پرسوں شو رات گئی ہے اس طرح سے ہم باہر رہتے بہت ہی ٹرافک تھا نکلنے کی جگہ ہی نہیں تھی اور بہت ہی اچھے سے کرتے ہیں لیکن اپنے گھر گھر میں بیٹھ کر